ह्म्म बोलू आवाज नहि जाइए अऽ भोट गिरबय जेबै अभी खाना बनबै छियै खाना बनाए कऽ तब जेबै भोट गिरबय लेल साथे आबू आब केना केना गिरेबै आ ठीके छै केना केना गिरेबै हमरा तऽ डर होइए केन्नऽ कोन बटन रहै छै ककरा टिपबै कए नम्बरमे टिपबै इसभ हमरा नहि आबैए जानकारी नहि यए हमरा डर होइए ह्म्म नहि तऽ हम तऽ जयबै जायब हम लेकिन हमरा बतबय पड़त हँ नहि आओर कोनो बात नहि इएह कहलहुँ हमरा डर होइ छै ओतय हमरा बता बता देब एखन तऽ खाना बनबै छियै आब खाना बनाय कऽ जेबै ह्म्म ठीके छै हँ भोट गिरेलियैए ने हँ तैओ हमरा डर भए जेतै ठीके छै कि बोलब उएह हमरा डर होइए केना केना गिरबै छै हमरा हमरा बेसी लौकैत नहि यए कोन नंबरमे कोन दाबब नहि दाबब राखि दिअ